ميرا جو دوسرا پروڈكٹ تھا جو ميں نے ليا تھا اس كا كيمرہ كافى اچھا تھا اور باڈى ڈيزائن بھى كافى اچھى تھى جو كہ میں نے تقريباً بہت ٹائم يوز كيا ليكن اگر اس كى بيٹرى بيک اپ كى بات كى جائے تو وہ دھيرے دھيرے كم ہونے لگا جس كى وجہ سے چارجنگ پر زيادہ لگانا پڑ رہا تھا اور اس كا جو فون تھا وہ بھى بہت جلد گرم ہونے لگا تھا كيونكہ بيٹرى بيک اپ اس كى پورى نہيں تھى تو فون بہت جلد گرم ہوتا تھا جس كى وجہ سے اگر ہم اس كو پاكٹ ميں بھى ركھتے تو بھى وہ گرم ہو جاتا تھا